دہلی میں حکومت کاروبار کو لے کر بہت فکرمند رہتی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا شہر ہے جہاں پر ہر طرح کے کام ہوتے رہتے ہیں اور ہر طرح کے کاروباری بھی رہتے ہیں جس سے حکومت کی معشیت میں دن بدن اضافہ ہوتا ہے رہتا ہے اور اس کا کاروبار کے ذریعہ سے معاشی ترقی بھی مسلسل ہوتی رہتی ہے کیونکہ کوئی بھی شہر ہو اگر اس شہر میں معاشیات کی کمی ہوگئی تو وہ شہر کبھی ترقی نہیں کر سکتا اس کے لیے حکومت دہلی خوب فکر فکر بھی کرتی ہے اور بہت کچھ انتظام کا کام بھی کرتی ہے